अॼु जेकी टैक्नॉइलोज़ी आई आहे हुन सां असांखे ॾाढो फ़ाइदो मिलियो आहे मतिलबु जेके बि इंटरनैट आहिनि फ़ोन आहिनि जेकी बि हिडन हींअर आया आहिनि इन सां असांखे ॾाढो मतिलबु ॾाढो सुठो फ़ाइदो मिलियो आहे पहिरीं असां खे कहिड़ी बि शइ खपंदी हुई या कुझु बि करिणो हूंदो हो त हर शइ लाइ लाइन में बीहणो पवंदो हो जीअं बिजली जो बिल भरिणो आहे त असां लाइन में बीहंदा हुआसीं चाहे पाणीअ जो बिल भरिणो हुजे चाहे बिजली जो बिल भरिणो हुजे चाहे कहिड़ी बि शइ जो कुझु बि करिणो हुजे त असांखे लाइन में बीहणो पवंदो हूंदो हो पर हाणे अहिड़ी टैक्नॉलोजी अची अई वयूं आहिनि की असां घरु वेठे ई पंहिंजे फ़ोन सां ई इंटरनैट यूज़ करे हुन शइ खे असां इज़ीली करे सघूं था पहिरीं असांखे जिते किथे कुझु बि करिणो हूंदो हो त पत्र लिखिणो हूंदो हो हाणे असां ख़ाली हिकिड़ो बटन दॿाए करे ई उहा शइ साम्हूं वारे खे मोकिले सघूं था जीअं व्हाटसप आहे एसमएस आहिनि कुझु बि आहे असां पंहिंजे फ़ोन सां उन शइ खे साम्हूं वारे खे फटाफटि मोकिले सघूं था ॾाढो हींअर जेको हली रहियो आहे ॾाढो आसानु थी वयो आहे पहिरीं जी ज़िंदगी में हींअर ज़िंदगी में ॾाढो फ़र्क़ु आहे हिन फ़ोन सां कुझु फ़ाइदा बि आहिनि त कुझु नुक़सान बि आहिनि जेको हिन टैक्नॉलोजी खे सुठे नमूने सां यूज़ करे उन लाइ फ़ाइदो ई फ़ाइदो आहे बाक़ी जेके फिज़ूल में ई सॼो ॾींहुं बेकार बेकार विडियो ॾिसनि या कुझु बि कनि या ॿार खे फ़ोन ॾियनि त हुन शइ जो ग़लति असरु बि थींदो आहे त अॼु जी टैक्नॉलोजी खे पाण अगरि सुठे नमूने यूज़ कयऊं त पंहिंजो त ॾाढो फ़ाइदो आहे ॾाढो सुठो थी चुको आहे अॼु जे टाइम ते पहिरीं असां कुझु बि कंदा हुआसीं त असांखे ॾाढो टाइम लॻंदो हो हाणे हुन शइ जो सभु कुझु निकिरी वयो आहे असांखे पहिरीं फ़ोन करिणो हूंदो हुओ त एसटीडी कॉलस ते वेंदा हुआसीं इअं शॉपस ते वेंदा हुआसीं हाणे असांनेअ हर कंहिंजे हथ में मोबाइल फ़ोन आहे त मोबाइल सां केॾीमहिल बि चाहियूं घरु वेठे शॉप ते वेही करे दुकान ते वेही करे किथे बि वेही करे असां साम्हूं वारे खे पंहिंजी ॻाल्हि करे सघूं था पहिरीं असांखे दिक़त हर जॻहि ते धिका खाइणा पवंदा हुआ केॾीमहिल हेॾांहं केॾीमहिल हिलां रेल जी टिकट बि कराइणी हुजे त असांखे ॿ ॿ टे टे कलाकु लाइन में बीहणो पवंदो हुओ ऐं हाणे असां पंहिंजे घरु वेठे ई फ़ोन तां ई पंहिंजी रेल जी टिकट बुक करे सघंदा आहियूं मूवी में वञिणो हूंदो हो पिचरु ॾिसणु वञिणो हूंदो हो त बि असांखे हुते वञी करे लाइन में बीहणो हूंदो हो हाणे असां घरु वेठे ई पंहिंजी पिचर जी टिकट बुक करे सघूं था कुझु बि शइ घुराइणी हुजे अॼु असांखे घरु वेठे ई रोटी ऑडरु करिणी आहे नास्तो ऑडरु करिणो आहे कुझु बि ऑडरु करिणो आहे असां घरु वेही करे ऑडरु करे सघूं था असां घरु वेही करे उहा शइ घुराए सघूं था अॼु कंहिंखे पैसा मोकिलिणा आहिनि या कुझु सामानु मोकिलिणो आहे त असां फ़ोन जे ज़रिए ई उहो शइ हुननि खे साम्हूं वारे खे मोकिले सघूं था पहिरीं असांखे कंहिंखे पैसा ॾियणा हूंदा हुआ त ॿ ॿ टे टे कलाकु पहिरियों टाइम ख़राबु करे साम्हूं वारे खे वञी करे पैसा पहुचाईंदा हुआसीं पर अॼु जे टाइम ते असां हुन खे हुते वेठे ई अॼु जी टैक्नॉलोजी जीअं पेटीअम फ़ोन पे वग़ैरह इहे थी वया हुन सां असां हुते वेठे ई हुननि खे हिकु सैकिंड में उहे पैसा ट्रांस्फर करे सघूं था त अॼु जी जेकी टैक्नॉलोज़ी आहे हुन जो असां सुठे नमूने यूज़ कयूं त असां लाइ ॾाढो सुठो आहे